हाँ जी हाँ जी मैम हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं हाँ जी हाँ जी जी मैम हाँ जी मैम हाँ जी मैम तो मैम आप तो प्रोग्राम रखेंगे और साथ में आप क्या क्या प्रोग्राम करना पसंद करेंगे हाँ जी हाँ जी तो मैम आप ये जीतने भी अलग अलग कार्यक्रम करेंगे सबकी सजावट उसके हिसाब से होगी तो आपको कैसी चीजे पसंद है फूल या फिर किस टाइप का आपको चाहिए है हाँ जी

हाँ जी तो मैम हम ऐसा कर सकते हैं अगर आप हमसे मिल सके तो हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंज़ है जो हम आपको दिखा सकते हैं या तो हाँ जी अगर मैम आप चाहें तो हम आपके नम्बर पर एस एम एस के माध्यम से भी सारी पिक्चर भेज सकते हैं हाँ जी हम रख सकते हैं आकाश की शरण ऐसा करके कुछ अगर आपको पसंद होये तो हाँ जी मैम हाँ जी मैम हाँ जी मैम हम आपको भेज सकते हैं हम आपको आधे घंटे के अंदर सारा भेज देंगे पर उसके पहले हमको आपकी कन्फ़र्मेशन चाहिए है मैम देखिए मैं आपको डिज़ाइंज़ दिखाऊँगी हर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्राइस रहता है अब आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से रहेगा और वैसे भी आपको सिंपल चाहिए तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा मैम बिल्कुल हम सबके बजट के अकॉर्डिंग करते हैं आपका जैसा बजट होएगा हम उसमें आपको जितना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं देने की पूरी कोशिश करेंगे मैम आपको मौसम के हिसाब से सारी सुविधाऍं मिलेंगी वो सब हमारे पैकेज में ही इन्क्लूडेड रहता है आपको उसका कुछ भी अलग से पे नहीं करना है हाँ जी मैम हम आप हमें इसी नम्बर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट भी है और अगर आपको ड्रेसेज़ या फिर आपकी जो गेटअप है उससे रिलेटेड भी कुछ मदद चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगी मैम वो सब हम अरेंज करेंगे आपको बस बताना है कि आप क्या देना चाहते हैं और आप कितने बजट के अंदर का देना चाहते हैं वो सब मैम पूरा पैकिंग से ले कर पूरा अरेंज हम कर के देंगे आपको वो हमारी तरफ से रहेगा हाँ जीआप बात कर लीजिए आप मेरे को इसी नम्बर पे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको इसमें मैं सारी डीटेल्स और डिज़ाइन फॉरवर्ड कर दूँगी जी मैम थैंक यू